میں مذہبِ اسلام کا پیروکار ہوں اور مسلمان ہوں مسلم ہوں میرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک بہت اہم واقعہ کربلا کا ہے اس واقعہ میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ اور ان کا پورا خاندان اس میں شرکت ہوئی ان کی اور وہ سب شہید ہوئے یعنی کہ ان سب کو قتل کر دیا گیا اور یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر رہ کر ظلم کے خلاف اور مظلوم رہ کر ظلم کے خلاف جنگ کیسے جی جیتی جاتی ہے یہ اس طور پر اور سچ کے لیے بغیر جھکے بغیر کے کسی شرط کو مانے آپ کس طریقے سے سچ کی جنگ جیت سکتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کردار دیکھنے والا ہے